अंजी ठीक ऐ तुस सनाओ कुद्धर लोआनी अच्छा अच्छा लग्गी जाह्ग अच्छा में आई जाना कोई तुसें गी अग्गें पता गै सत्तर ज्हार तगर ना ना मैहगा निं ऐ तुस अपने अग्गें पिच्छें पता करेओ तुसें किन्ने कैमरे लोआने पेई जाना कोई छे सत्त ज्हार तगर इक्क कैमरा पेई जाना नेईं नेईं तुस अपने अग्गें पिच्छें पता करी सकदे ओ अट्ठ साढ़े अट्ठ ज्हार तगर कोई बी कैमरा ऐ घट्ट नेईं होई सकदा ठीक उंदे कोला घट्ट नेईं होई सकदा ऐ ठीक ऐ ठीक